जै श्री राम जी ते हून में गल्ल करना अपने इद्धर ड्रेन सिस्टम दे बारै दी नालियें दे बारै दी पैह्लें में तुसेंगी सनाना कि ड्रेन सिस्टम होंदा केह् ड्रेन सिस्टम होंदा कि साढ़े इद्धर नालियां कि'यां निकला दियां वेस्ट कि'यां निकला दा ऐ दिक्खो ग्रांऽ ग्रांऽ बिच्च ते भलेआं महा गंद पेदा कि केह् नालियां जेह्ड़ियां लोकें दे घरें दे बाह्र पेदियां चिक्कड़े पेदियां ते शैह्रें बिच्च चलो कम्म होआ दे न उत्थै औंदी सवैरे गड्डी औंदी सारा गंद गंदा पानी उं'दा सिस्टम ठीक ऐ लेकिन साढ़े ग्रांऐं दे लोकें गी इन्नी समझ नेईं आंदी अस समझाई निं सकदे दिक्खो आं अस इक गी समझागे दुए गी समझागे लोग लड़न आई जंदे ते तुसेंगी पता ग्रांऐं दे लोग ते तुस अगर कुसै आक्खगे निं म्हाराज इ'यां निं इ'यां करो ते उद्धर गै लड़ाई होई जानी ऐ ते दिक्खो बाकी एह् ऐ कि सरकार हून दिक्खो अग्गें एह् दिक्खो पैह्लें गल्लियां बनियां गल्लियें कन्नै बी दिक्खो पैह्लें इ'यां कम्म दे होंदे हे पेदे छड़े इ'यां डंग्गे पूरे ढेह् दे ते पत्थर लब्भा दे हून सरकार लग्गी दी ऐ एह् गटर बी बनाई देआ दी ऐ फिर पिट्स बी बनाई देआ दी ऐ कि जेह्ड़ा वेस्ट वॉटर ऐ वेस्ट पानी ऐ यूटीलाईज होऐ यूटीलाइज होने दे कारण जेह्ड़ा गंदा पानी मुश्क नेईं पाऽ दिक्खो जी गंदा पानी आह्ग ओह् कुसै दे घरै अग्गें खड़ोग उत्थै किन्नियां बमारियां होनियां किन्नियां मक्खियां बैठनियां ते ओह्दे कारण किन्नियां बमारियां अग्गें बधनियां बमारियां ते अजकल्ल बधादियां गै हैन अजकल्ल अजकल्ल ओह्बी बड़ा होई दा कैंसर बड़ा फैला दा चलो ओह् ते गल्ल बक्खरी रेही लेकिन जेह्ड़ी गंदगी कारण बमारियां होंदियां ते पैह्लें बी पिच्छें जेही बड़ियां आइयां ठीक ऐ कोरोना बिच्च बी ऐही बड़ा ध्यान दित्ता इस चीज दा कोरोना इक बड़ी भैड़ी चीज ही जेह्ड़ी साढ़े भारत ने एह्दे उप्पर उपलब्धी पाई ऐ बड़ी बड्डी उपलब्धी पाई ऐ वैक्सीन बनाई ऐ ओह् दोआई बनाई ऐ ते गल्ल एह् ऐ कि असें मतलब कि नालियां बनानियां चाहीदियां पूरियां नालियां क्लीयर होन साढ़ियां लोग बी दिक्खन कि निं भई एह्दे च बी कोई सिस्टम ऐ ठीक ऐ हर इक बंदा अपनी गली बनाऽ गली चलो साढ़े ग्रांऐं दे गरीब लोग न ओह् नेईं करी सकदे ते चलो केह् करना फिर आं ते गल्ल इ'यां कि असें ते मतलब सफाई सफाई ते स्वच्छता उप्पर दी चीज ऐ सानूं नालियां साफ होङन ते सारें कशा पैह्लें एह् नालियां साफ होङन ड्रेनेज़ सिस्टम ड्रेनेज़ सिस्टम सारें कोला स्हेई होग कि तां गै दुनियां अग्गें बधनी ऐ अग्गें बधनी चाहिदी कन्नै एह् ऐ कि प्राकृति उप्पर ते बड़ा बोली सकने आं डोगरी म्हाराज डोगरी साढ़ी जिन्नी अस डोगरी बोलगे उन्नी घट्ट ऐ ते डोगरी असें पिच्छड़े निं होना पिच्छड़े होना बी नेईं क्योंकि जेल्लै गल्ल डोगरी पर आई जंदी ना अस जम्मू दे डोगरे लोग खंड मिट्ठे लोक डोगरे आं अस ते असें कुसै दाहें पिच्छें होना निं ऐ ते अजकल्ल बड़े लोग केह् करा'रदे इक दुओ गी नींदा दस्सदे ओह् बड़ी गल्त चीज ऐ नींदा दस्सने गी होर साढ़े इद्धर पैह्लें पैह्लें नालियां निं हियां होंदियां हून असें पैह्लें पाइपां ते होंदियां ऐ हियां निं हियां लोकें इ'यां परनाले लाए दे पानी इ'यां बाह्र निकला दा ते हून केह् होएदा कि दिक्खो सरकार नै हून सानूं साढ़ी गली बनी दी उत्थै पूरी पाईप पाई तां कि पानी बाह्र निं आवै ओह्दे कोला अग्गें खड्डे बनाए दे पंज पंज दस्स दस्स फुट्ट दे साढ़ा ते अट्ठ फुट्ट दा बने दा ऐ सानूं उ'नें आखेआ कि उप्पर असें आखेआ नेईं ख'ल्ले गी साढ़ा गटर बी ऐ गटर ते ओह् मिक्स होई जाह्ग ते होर गंदा होना ऐ ते ताहीं अस सोचने कि बमारियें कोला दूर बमारियें कोला दूर अपनी साफ स्वच्छता रक्खनी असें सारें सारें लोकें मिलियै कल्लै निं कल्लै कन्नै कम्म निं होई सकदा दिक्खो जी कि कल्ला बंदा केह् करी सकदा आखदे न कि इक औंगुली इक लकड़ी गी मरोड़ी सकदे अगर लकड़ियें दा पूरा गट्ठा होग उस्सी कोई निं मरोड़ी सकदा ताहियें एह् बड्डी बड्डी चीजां एह् निक्की चीज निं ऐ एह् लेकिन स्टार्ट होनी निक्के निक्के कन्नै आखदे न बूंद बूंद कन्नै दरेआ भरदा ते गल्ल स्हेई ऐ कोई इ'यां निं बोलदा कोई इ'यां झूठियां क्हावतां निं हैन ते दिक्खो ते बाकई इ'नें गी पता साढ़े ग्रांऐं च कनेहा सिस्टम ऐ शैह्रें कनेहा सिस्टम ऐ होर हर इक बंदे नै नालियां बनानियां चाहीदियां ठीक ऐ पूरा ड्रेनेज़ सिस्टम जेह्का साढ़ा पूरा स्हेई होई जाह्ग ना फिर साढ़ा भारत स्वच्छ बनना ते ओह् ओह्दे च स्टार्टिंग होई सकदी ग्रांऐं च शैह्र बिच्च ते चलो सरकार सिस्टम कड्ढा दी ऐ लेकिन नेईं साढ़े ग्रांऐं दे लोग ओह् साढ़े ग्रांऐं दे लोग अग्गें बधङन ते तां गल्ल बननी ते दिक्खो आं ग्रांऽ बड़े न एह् ना हिंदोस्तान ऐ हिंदोस्तान ग्रांऽ मते न शैह्र बी हैन ग्रांऽ बी हैन लेकिन हर जगह दिक्खो किन्ने ग्रांऽ न साढ़े जम्मू शैह्र जम्मू इक शैह्र ऐ इन्ना शैल शैह्र ऐ दिक्खो जम्मू पैह्लें जम्मू किन्ना गंद होंदा हा हून जगह जगह फ्लाईओवर बने दे बना'रदे कम्म चला'रदा फ्लाईओवरें दा कम्म चला'रदा ते इ'यां साफ सफाई पूरी ओह् जीवल आह्ले पासै जाओ तां इ'यां लगदा दिल्ली आई गेदे अस ओह्बी बड़ी शैल चीज ऐ सरकार नै दिक्खो कनेही मुहिम चलाई दी ऐ लोकें गी ओह्दा फैदा होऐ हर इक चीज दा फैदा होऐ सानूं एह् सरकार ऐ दिक्खो मोदी सरकार स्हेई ऐ ते में आक्खना कि जम्मू कश्मीर बिच्च बी एह्की सरकार औनी चाहिदी ऐ होर साढ़े ग्रांऐं बिच्च ग्रांऐं बिच्च बी सरकार औनी चाहिदी ऐ जि'यां साढ़े पंच सरपंच बनदे न ओह्बी बी जे पी दे दिक्खो होर साढ़े ग्रांऐं दे लोक केह् करदे ओह् निं दिक्खदे सरकार केह्ड़ी ऐ ओह् दिक्खदे बंदा केह्ड़ा ऐ ते तां गल्ल बनदी ऐ ते बाकी सिस्टम ते सुधरा दा हून पैह्लें सिस्टम बड़ा खराब हा पैह्लें साढ़ी ही हून यू टी बनी यू टी बनी ना पैह्लें स्टेट ही हून यू टी बनी ना ओह्दे कारण बाह्र दे लोग आवा दे बाह्र दे लोग आवा दे उ'नें गी थोह्ड़ा कम्म थ्होऐ चलो इ'यां दूऐ पासै चली जा ते चलो ठीक ऐ म्हाराज जै श्री राम जै शिव शंभु